جی بالکل ہم نے تو فوٹو گرافی کے لیے مطلب جب ہم سفر پہ گئے تھے پہلی بار تو ہم جہاں پہ گئے تھے ہم کشمیر میں گئے تھے گھومنے کے لیے کشمیر جو ہے کشمیر بہت ہی زیادہ خوبصورت مانے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بیوٹیفل اور ہیون آن دا ارتھ اُس کو کہا جاتا ہے تو کشمیر بہت ہی زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم گلمرگ ایک جگہ ہے وہاں پہ گئے تھے برفباری ہوتی ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ تو وہاں پہ ہم نے فوٹو گرافر کیا تھا تو جو میرا جو تجربہ تھا وہ بہت ہی زیادہ اچھا تجربہ تھا وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اُس ٹائم جب ہم نے کشمیر میں جا کے اپنا فوٹو گرافی کری تو بہت ہی زیادہ اکسائٹمنٹ ہُوا اور اُس نے میرے کام کو اِس طرح متاثر کیا کہ مطلب ہم تو زیادہ تر گرمیوں کے علاقے میں رہتے تو اُنہوں نے ہمارے کام کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا